नमस्कार मुझे मकान लेना है आपका क्या क्या सुविधाएँ आपके मकान में हैं और ये बताईए कि आपके यहाँ कितने कमरे हैं कितने ड्राइंग रूम हैं और कितने क्या नाम से फ्लोर हैं या कितने आँगन हैं बताईए आप कुछ जानकारी अपने मकान के बारे में दें और उसकी प्राइज क्या है

हाँ

हाँ तो बताईए आप हाँ आपके कितने रूम हैं हाँ क्या अच्छा अच्छा हाँ तो दिन कितने हैं हाँ सारे रूम पूरे मकान का नाम से आपके कीमत क्या है आप बताएं और आप कितने तक दे देंगे ये बताईएगा मुझे लेना है पन्द्रह लाख बारह लाख ठीक है पन्द्रह हमें आपका मकान बड़ा अच्छा लगा देखने में बहुत सुन्दर है और आप पन्द्रह लाख मांग रही हैं आप देंगी कितने में कितने में देंगी मकान अच्छा ठीक है ठीक है मैं पंद्रह लाख का हाँ ठीक है मैं पन्द्रह लाख में आपके मकान का दे रहा हूँ आप रजिस्ट्री कब कराएंगे और कहाँ कराएंगे ठीक है अभी हम आपके यहाँ पहुँच रहे हैं और मैंने आपने मुझे जो जानकारी दी वो गलत थोड़ो ठीक है हम मौके पर आ कर देख भी लेंगे और वही ला कर आपको का नौ से पेमेंट कर दिया जईहे औ आप

मुझे पूरा मकान चाहिए पाँच कमरे दे कर आप क्या करेंगे हैं नहीं पड़ जाएगा पड़ जाएगा आप जब आप पन्द्रह लाख मांग रही हैं पन्द्रह लाख का आपके मकान का दे रहे हैं तो फिर पटना और न पटना कौन सी बात

अरे पूरा घर दे दो न

कब आएं हम अच्छा लाइट वाईट है कि जगनेटर चलाना पड़ेगा लाइट है आपके यहाँ कि जगनेटर चलाएंगे जो मिले हमें आप भी ठीक है आप हम नमस्ते